आमच्या गोंयांत दर्यादेग आसा सो जायते फिल्म इंडस्ट्री वयलो लोक हांगा शुटींग काडपाक येता तशें आमचें धाकटें धाकटें तियात्रीस आमचें सिंगर हांकांय बॉलिवूडांत आपणाचें कला दाखोवपाचे संदर्भ मेळ्ळ्या आमचे गोंय जायते तरेन सिटीक कॉन्ट्रिब्यूट करता आनी फॅशन जावूं इंडस्ट्रीज जावं हेका सगळ्यांक कॉन्ट्रिब्यूट करता आमचे गोंयांत जायते व्हडले व्हडले फायव स्टार हॉटेलां आसात आनी हे हॉटेलांतूय जायतें शुटींग जाता अशें तरेन आमचे गोंयाचे लोक वा गोंयांत आशिल्ले वस्तू आमकां फॅशन आनी डिजायन एडवर्टीजमेंट आनी फिल्म इंडस्ट्रीक आपणाची देण दिता